پندرہ ایک ہزار بیس بیس ہزار دو سو چوبیس ایک لاکھ انتیس ہزار نو سو اٹھانوے نو لاکھ نوے ہزار آٹھ سو چھبیس